देलासँ मसल्ला खेलासँ जे छै से स्वास्थ खराब हो जाइ छै कारण स्वास्थ खराब भेलाके बाद छै हरेक अनेक तरहके बीमारी उत्पन्न होइ जाइ छै गेस्टिक होइ जाइ छै लीवर जौंडिस हो जाइ छै ई सब मर मसल्ला खयलासँ अगर जेतना सादा खाना अच्छा रहय छै ओतना अच्छा रहय छै जैसे दालि आरमे छै दालि आरमे विटामिन पाओल जाइ छै जैसे दालि होलय जैसे रोटी होलय अइलिये बढ़िआँ रहय छै चावल चाउर होलय जे की ठण्डा होइ छै जे खाँसी उसी कयलिये सर्दी उर्दी कयलिये तनी उ ठण्डा होइ छै ठीक छै जादा ओइसँ की गहुम जैसे गेहूँके रोटीमे जब अच्छा रहय छै ओइमे भी विटामिन होइ छै आओर हरा सब्जी खइलासँ कइ तरहके बीमारी उत्पन्न नहि होइ छै जैसे होलय पालक होलय करेला भेलय ई आर हरा सब्जी बहुत अच्छा होइ छै आओर ई जे छै से मतलब मर मसल्ला अगर खेलासँ बहुत तरहके बीमारी होइ जाइ छै लीवर जौंडिस ई चीनीवला मे भी मसल्ला कम खाइल जाइ छै बहुत बीमारी होइ जाइ छै एहि कारण जितना सादा खाना खाइ छियै स्वास्थ अच्छा रहय छै शरीर बहुत अच्छा रहय छै अइ सब खाना खयलासँ एकरबाद जे छै अना अनाज आर छै सिर्फ रोटी अच्छा रहय छै कि रोटी खयलासँ चावल आरमे जे छै से बहुत नहि उतना अथी हो पाबय छै ने अइलिये आओर ओतना अच्छे हमरा चावल नहि तनी रोटी सही रहल रहल कारण की ई बहुत अच्छा नहि रहय छै